हमारे यहाँ जब कुछ भी तबियत खराब होता है जो कि हमारे जो उतने पैसे तो नहीं रहते हैं जो दवाई में खर्च करें उतने पैसे किसी के पास रहता है नहीं है इसीलिए जो भी होता है जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग या सरकारी हॉस्पिटल होता है जो जैसे भी हम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ़ जैसे सर्दी बुखार फीवर है यह सब थोड़ा बहुत हो जाता है इन सब चीज़ों का वहाँ दवा का उपयोग किया मिलता है जो कि हमारे यहाँ और बहुत बहुत उपयोग मिलता है जो कि अगर बहुत गंभीर समस्या आ जाती है बहुत भयानक बीमारी आ जाती है तो वह चीज़ के लिए यहाँ उपयोग नहीं किया जाता है जो सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होते थे इसके लिए बहुत दूर दूर के लिए दूर दूर के लिए वह पैसे दवा मंगाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं जो हमारे लिए बस के बात नहीं है इसीलिए दूर दूर के लोग के लिए कहते हैं संपर्क करते हैं और पैसे उपाय करके दवा मंगाने का कष्ट करते हैं नहीं तो उतने पैसे होते नहीं है जो खर्च में बजट उतना होता नहीं है जो दवा हम मंगा सकते हैं और खा सकते हैं इसलिए वे उतना कमाई तो होता नहीं इसीलिए शहर के लिए वे अलग जाते हैं और दूर दूर इतना महंगा दवाई लाते हैं तो अपने बजट के हिसाब से खाते हैं लेते हैं नहीं इसमें सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं जो बाहरी मतलब भारी बहुत भयानक बीमारी का इलाज कर सकते हैं इसलिए दूर दूर के लोग के लिए संपर्क करते हैं और पैसे उतना तो हो पाता नहीं है इसीलिए सरकारी के सरकारी में उतना सुविधा नहीं हो पाता है इसलिए अलग जाते हैं अलग से बहुत दूर से पैसे इकट्ठे करके और दवा मांगाते हैं क्योंकि इतना बजट तो किसी के पास होता नहीं है उतना पैसा खर्चा भी करेगा तो करेगा कौन इतना किसी पास होता नहीं है इसलिए उतना पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है जो हम अलग स्टेट के दवा मंगा कर खा सकते हैं और जो भी सुविधा होता है जो छोटा मोटा सरकारी हॉस्पिटल से उपलब्ध किया जा सकता है और हो जाता है और रह गई बात दूर की तो हमारे लिए दूर के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं जो उतना इनकम होता नहीं हैं इसलिए दूर का बहुत महंगे दवा होते हैं जो पूर्ति नहीं हो पाते हैं